हाँ हमारे आस पास कई सारे धार्मिक स्थल हैं जैसे कि कई सारे देवी देवता के मंदिर यहाँ हम हमेशा आते जाते रेहते हैं क्योंकि यह हमारे घर के क़रीब हैं और हम वहाँ के रीति रिवाज भी अच्छे से देख पाते हैं और उसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर पाते हैं और हमे इस से बहुत आनंद भी आता है लगभग हमारे घर से एक डेढ़ घंटे की दूरी पर ज्वालामुखी माता का मंदिर है जहाँ हम लोग जाते हैं वहाँ पर भजन कीर्तन और आरती का लुत्फ़ उठाते हैं जो कि अती मनमोहक होता है उस समय सभी लोग सारी बातों को सारी भावनाओं को भूल कर उस भजन कीर्तन और आरती में खो जाते हैं